ہلو وعلیکم السلام ہاں بولیے ہلو

باہر کھڑے ہیں آئیے اندر باچ مین وہاں پہ ہے بیل بجائیے کھلی گیٹ ہوٹل کا روم بند ہے باچ باچ مین سے بولیے وہ کھولے گا ٹھیک ہے آدمی بھیج رہے ہیں کھول دے گا کیا چاہیے آپ کو ایک ہزار اے سی والا کا چارج ہے اور نارمل کا پانچ سو ایک دن کا ایک ہزار ہے اے سی والا کا ایک ہزار ایک دن کا ہے اور نارمل کا پانچ سو ڈیلی کا آپ کو کتنے دن کے لیے روم چاہیے ہلو ہلو ہلو بولیے ہو جائے گا آئیے ہو جائے گا انتظام کتنا دن کے لیے آئیے ہو جائے گا آئیے ہو جائے گا چیز ملے گا سب چیز ملے گا روم میں چائے کافی بھی ملے گا آڈر کریے گا آپ مل جائے گا آڈر کریے گا مل جائے گا ٹھیک ہے آئیے